کچھ دن پہلے میرا اگزام تھا اور مجھے ایک اچّھے پین کی ضرورت تھی میں نے اپنے دوست خالد سے کہا تو اس نے مجھے سیلو کمپنی کا ایک پین خرید کر دیا میں نے پورا اگزام اسی پین سے دیا یہ پین بہت اچّھا تھا اور میرے ہاتھ میں اچّھا بیٹھ رہا تھا اور اس کی نوک لمبی ہے اور لمبی نوک والی پین مجھے اچّھی لگتی ہے لکھنے میں یہ پین مجھے اتنا اچّھا لگا کہ میں نے ایک پیکٹ خرید کر اپنے دوستوں کو بانٹ دیا